जी हर्षिता ट्रैवल्ज़ से बात कर रहें जी मुझे एक ट्रैवलर बुक करनी थी लगभग दस लोगों के लिए ग्वालियर में ही घूमना है हमको जी जी लेकिन हमें तो ग्वालियर में ही घूमना है अभी ग्वालियर से बाहर नहीं जाना है क्योंकि ग्वालियर में ही बहुत सारे क़िले और बहुत सारी वहाँ पे पर्यटन वाली जगह हैं तो हमें वहीं पर ही घूमना है

नहीं नहीं नहीं अभी तो नहीं चाहिए हमें छब्बीस तारीख के लिए बुक करना है हम लोग दस लोग हैं

अगर आप भी अपनी तरफ़ से कुछ बता सकें तो और भी अच्छा रहेगा कि हमें तो कुछ ज़्यादा पता है नहीं वैसे तो ग्वालियर के बारे में तो अगर आप बता दे तो और अच्छा होगा

भैया कितना कुछ चार्ज पड़ सकता है मतलब कुछ अंदाज़न अच्छा अच्छा जी चलेगा कोई दिक़्क़त नहीं होगी हमें तो घूमने से मतलब है ऐ सी चाहिए जी जी नहीं नहीं वैसे हमें तो एक ही दिन के लिए चाहिए था क्योंकि हमें हमारा जो ट्रिप है वो एक ही दिन का बना हुआ है छब्बीस तारीख के लिए क्योंकि हम छब्बीस तारीख की सुबह वहाँ पे पहुँच जाएंगे हाँ हाँ हाँ सुबह छ बजे ही चाहिए

जी हाँ तो आप जी जी साहब पेमेंट कितनी करवानी है आपको ठीक है ठीक है हम कर देते हैं ऑनलाइन चल जाएगा

जी जी ठीक है मैं आपको इसी नंबर पे कर दूँगा और मैं अपना ऐड्रेस भी भेज दूँगा जहाँ पे आपको गाड़ी लगवानी है जी हाँ ठीक है ठीक है धन्यवाद